हमराके किताबमे लूसेन्टके बुक पढ़ैमे बहुते नीक लागै छलै ओहिमे बहुत नेचुरल तरीकासँ समझाएल छलै ओहिसँ ने हमराके ने पढ़ैमे बहुत यानि अच्छासँ समझैमे आबै छलै लुसेन्ट यानि जी के के लिए बहुत बढ़िआँ किताब छलै तेँ हमरालोकके जेनरल तैआरीकेलिए ने लुसेन्टके बुक हम अच्छासँ ने तैआरी करै छलिए सिनेमामे हमरालोकके देशभक्ति सिनेमा ने बहुत बढ़िआँ लागै छलै देशभक्ति सिनेमा देखै से ने हमर लोकके देशके प्रति जाग जागरूक होइ छलिए आओर देशकेलिए किछु करैके भावना जागै छै मोनमे आओर टी वी शोमे हमर हमरा हमरालोकके ने यानि कपिल शो देखैमे बहुत आनन्द आबै छलै ओहिसँ अनि कि ओहिसँ कॉमेडी होइ छै ओहिसँ हमरालोकके मनो मनोरञ्जन होइ छै आओर बहुत आनन्द मिलै छै